हैलो हैलो जनाब केह् हाल चाल ऐ अच्छा सर एह् तुसें ना फोन लैना हा ना इक मेरे कोल सैकन हैंड फोन पेदा ऐ सैकन हैंड सैकन हैंड फोन लैना तुसें आखेआ हा ना लैना ऐ में हां निं पेदा ऐ मेरे कोल ते तुस सनाओ ओह्दे च कनेह् कनेह् फीचर चाहिदे तुसें मेरे कोल इ'यां पंज सत्त फोन पेदे ऐसी गल्ल निं ऐ सनाओ किस स्हाबा चाहिदा अच्छा होर अच्छा

नेईं जैदा पराना निं ऐ मेरे कोल दो ज्हार उन्नी शा अग्गें बीह् शा अग्गें पेदे फोन सारे इक ऐ दो ज्हार उन्नी दा ते शैल अच्छे फोन न तुसें ई हाफ रेटै पर मिली जाने तुसें केह्ड़ा फोन लैना हून

मेरे कोल रैडमी दे न एमआईरियलमी दे पेदे ओप्पो दे होर वीवो दे बी हैन किश किश सैमसंग दे बी हैन दिक्खो अगर तुसें शैल लैना तां एमआई दा फोन पेदा मेरे कोल इक शैल ऐ ते ओह् तुस लेई लैओ ओह् तुसें ई ओरीजिनल प्राइस उप्पर लाई ओड़गे अस शैल अपने रेटै नै की के ओह्दे च कैमरा नुहाड़ा बड़ा शैल ऐ की के ओह् जिस बंदे मिगी बेचा ओह् थोह्ड़े दिन ई चला दा ऐ उस कोई नमां उस आईफोन लेई लैता ना ओह्दे बाद मिगी बेच्ची ओड़ा हां कोई निं हंजी हंजी हां पबजी नेईं हैंग निं करदा ऐ ओह् की के न न्यू फोन ऐ उस दो म्हीनै बाद बेच्ची ओड़ो मिगी थोह्ड़ा इ'यां मैह्ंगा लग्गना तुसेईं अबा फोन शैल ऐ मतलब अच्छी मतलब क्वालिटी च ऐ फोन इ'यां उस दा रेट उस टाईम हा जिस टाईम उ'नें लैता हा ओह् लैता उस कोई पंजी ज्हार ते तुसें ई तेरां ज्हार रपेआ रेट लग्गना ओह्दा न्हाड़े कोला घट्ट निं होना की के ओह् फोन जेह्ड़ा ऐ दो म्हीनै सारा चला दा ओह्दा कोला बाद च नेईं ओह् थुआढ़ी गल्ल स्हेई ऐ चलो कोई निं तुस बारां देई ओड़ेओ सनाएओ निं ऐ कुसै ई बा दिक्खोआं भी ते मिगी बी घाटा खाना पौना मिमी केह् फायदा भी निं में थुआढ़ी शा कोई कमाई थोह्ड़ी करनी हां ठीक ऐ निं तुस बारां डन करो ते बारां लेई जाएओ ठीक ऐ हां ठीक ऐ आएओ कल्ल ठीक ऐ बिल बी देई ओड़गा तुसें ई कट्टी री अ'ऊं किस्तां ने बी किस्ता बी कराई सकदे तुस ऐसी गल्ल नेईं ऐ बा ओह् तुसें ई कोई पंदरें पेई जाना भी ओह् सारा किश ऐ माराज बिल्कुल ओह् ए टू रिपोर्ट ऐ चलो ठीक ऐ शुक्रिया जनाब